आं बेबायदिनो जेबो संनायनि अवार्कसब ख्लासफोराव थाङाखै थांनो मोनाखै आरो बेबायदि थांफेराखै जिखिनि संनाय बेयो जोंनि न'आव सामफ्रामबोनि जिउआव संनाय जोंनि न'आव सोलिनाय संनायफोरखौनो सङो बेबायदि जेबो अवार्कसप ख्लासफोराव थांनानै जेबो सोलोंहैनो मोनाखै न'आव जों जेरैबायदि संनानै जायो मा उन्दैनिफ्राय जों जाबायदि संनाय मोनजाबोदों जों बेखौनो संनानै जायो बेखिनिखौनो संनो रोंगौ बर'नि जानाय लोंनायफोरखौ जोङो रोंगौ बेबायदि आलादा गुबुनफोरनि जेबो संनो रोङा एबा बेबायदि सोलोंआखै सोलोंनाय जायाखै बर'नि जानाय आदारफोरखौनो जोङो न'आव थानानै उन्दैनिफ्राय जे संनानै संना होबोदों मोनजाबोदों बेखौनो संनो रोंगौ गुबुन जेबो संनो रोङा बेबायदि आरो सोलों सोलोंनो मोनाखै सोलोंनो बेबायदि खाबु मोनोब्ला सोलोंनो गोसो जायो जोंनि बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि बा गुबुन जायगानि संनायफोरखौ आलादा आलादा रोखोमनि संनाय बेफोरबायदिखौ सोलोंनो गोसो जायो संनो लुबैयो बेबायदि जेबो ख्लासाव थांनानै सोलोंनाय जायाखै दिनैसिम सोलोंनो मोनाखै आरो रोङा ओमफ्राय बर'नि जि जानाय लोंनाय बर'नि ओंख्रिफोर बेफोरखौ संनो रोंगौ बर'नि जानाय लोंनाय माखासे जि दङ बेफोरखौ रोंगौ गुबुननि जेबो गुबुननि सोलोंनाय जायाखै बा रोङा सम बेफोरबायदि सोलोंनायनि खाबु मोनोब्ला सोलोंनो गोसो दङ आरो सोलोंगोन गुबुननिखौबो